जेको कोविड हूअं आहियो जंहिं पूरे वल्ड खे ई हिलाए छॾियो उन में सभु इफैक्ट थिया धंधा पाणी उन में शिक्षा बि वधीक प्रभावित थी छोजो ॿारनि जा इस्कूल बंदि थी विया उन्हनि खे ऑनलाइन पढ़ाईअ जे लाइ प्रेरित कयो वियो पर ऑनलाइन पढ़ाईअ में बि कोई मतिलब त हुओ कोन छोजो जेके जिन वटि इंटरनेट जी फैसिलिटी हुयूं या जिन खे मोबाइल हुआ उहे त ऑनलाइन शिक्षा जो वरी फ़ाइदो वठी सघिया पई पर जेके ग़रीब तपके जा माण्हू आहिनि जिन खे ऑनलाइन जे लाइ मोबाइल तक कोन हुओ उन्हनि जे ॿारनि जी त पढ़ाई थी कोन ऐं ॿी ॻाल्हि माण्हू जेको ऑनलाइन पढ़ाई कई बि त उन में पैरेंट्स खे बि ॿधजी वेहणो पए पियो ताक़ी ॿार खे उहे गाइड करे सघे त कीअं उन खे करिणो आहे वरी उन जो इफैक्ट इहो रहियो त ॿार माइटनि जे हटण खां पोइ ॿियूं शयूं बि मोबाइल में खोले सघी पिया सघिया पई ऐं काफ़ी बुरो असरु उन्हनि जे मथां पियो तमाम घणियूं गंदियूं ॻाल्हियूं बि उहो सिखिया मिसयूज़ जंहिंखे चइजे न उहो थी वियो ऐं ॿारनि खे छोजो फिज़िकल त एक्सरसाइज़ थी कोन कंहिं क़िस्म जी रांध रूंध थी कोन दौड़ धूप थी कोन घर में बि खाली स्क्रीन जे अॻियां ई उन्हनि वेहणो हुओ त उन्हनि जे अखियुनि ते बि ॾाढो फर्क़ु पियो दिमाग़ ते बि ॾाढो फर्क़ पियो कुल मिलाए करे जेको नैचुरल विकास थींदो आहे जेको आमू साम्हूं कंंवर्सेशन थींदो आहे उहो न हुजण करे शिक्षा में ऑनलाइन जो ॾाढो बुरो असरु रहियो